सुति उठिके मालके निकाल बाहर करते है आ महीष जे है से दूगो है ओकरा निकालके करे है कुट्टी पानि दै छियनि दूध दूहै छियै केना पाल खीअबै छियै केना दै छियै से ओकरा फेर से बच्चा दै है तऽ खाना दै छियै खिचड़ी बनबै छियै दुन्नू टाइम दै छियै आ जे होते से देखभाल कर रहल हियै बकरी दूगो है ओकरा घास भूसा दै छियै कुट्टी उट्टी ओकरा कुट्टी पानि देली खेली गेली घास लै लए गेली घास फेर शाममे ऐली तऽ खाना देली ओकर बाद दौड़ली दौड़के अन्दर गेली दूगो महीष रखने छियै दूगो बकरी है ओकरा देखभाल केना पाल खीएबै केना दूगो बच्चा दै है खाना देत है खाना उना दै छियै दूहै छियै रक्खै छियै ओकरा टाइम पर देखभाल करली ओकरा देखली एगो है जे आठ कहली जे अयली बकरीके देखली बोलली कहली खाना उना देली तऽ हँ देलियै देखलियै बच्चाके दूध पीएलियै इएह सब केलियै फेर खाना मे बनेली खाना रोटी सब्जी बनलै पूरी कचौड़ी बनेलियै आलू कोबी के सब्जी बनलै